जेना हमेसभ छी सरस्वती पूजा मनबै छी तेना पाबैने तेहार कोनो मनबै छी छठि पाबनि करै छिए चोरचैन पाबनि करै छिए या ओकरा अङ्गने पाबनि करै छिए किछु करै छिए ओकरा सभ कोइ छै सरस्वतिए पूजा मनेलिए तऽ खूब बढ़िआँसे मनेलिए धूमधामसे से मनेलिए नाचलकै गाबलकै जानलिए पूजा पाठपर बैठिऔ आरामसे नहा सोनाके पूजा पाठपर बैठल रहिऔ खूब बढ़िआँसे यादि कएनै रहिऔ भगवानके तखने नाम लिऔन गलत सोचमे नहि आबैके चाही बढ़िआँसे पुजिऔ भगवान सभके दुआ रहत आगे बढ़बै पूजासब करैके चाही सबदिना करैके चाही अहाँसभ लेल पाबनिसब होइ छै सालमे एकेगो होइ हइ दुइओ बेर होइ हइ पाँचो बेर होइ हइ एहन होइ हइ जानलिए पाबनि पूजामे बढ़िआँ धूमधामसे करिऔ आओर सरस्वतिओजी पू बनबै छथिन देखैमे कतेक सुन्दर लागलक आओर तखन नहि रङ्गलक रुङ्गलक तऽ कहलक कि हे बौआ देखही सरस्वतीजी बनबै छथिन अभी बनबै बनबैतै छथिन बनलाके बाद कतेक बेजोड़ लागथिन रै तऽ कहलक हँ रै अभी एहन लागै छथिन बनेलाके बाद आओर बेजोड़ लागथिन सरस्वतीजी कहलक हँ तऽ देखलक अनलक तऽ कहलक जे हे मुँह सरस्वतीजीके बन्द कऽके राखने रह काहेले कि आब भोरेमे ओ ने मुँह खुलतै तऽ काल्हि देखबै मुँह झाँपि लै तऽ ओहिसे पहिले देखिए नहि लै छी आनैले जाइ छी तऽ तखनहि ने मुँह झाँपै छिए काल्हि मुँह खोलल जाइ हइ सभ खोँइछा भरलक सभ बढ़िआँसे अपन पूजा पाठ कएलक सरस्वती भसाउन होइए तऽ ओहिमे भसबैले कतेक आदमी गेल बहुत पूरा गामेके आदमी देखलक निकलल लेडिज एम्हर तकले गेल भसबैओ लेल गेल ओसभ कएलक सुनिऔ ओकर विचार केहन छै भसाउनमे जइऔ पाबैने पूजा होइ छै तखने जाइ छिए नदी कात केला गाछ रोपैले जखन गाड़ि दै छै तखन बढ़िआँ नहि लागैए देखैमे ओहिके बाद गाड़लाके बाद अहाँके रङ्गि रुङ्गि दै छिए अथी निपा निपापोती भऽ जाइ हइ पूरा सजा दै छिए बाउल ताउलसे ओहिके बाद देखिऔ जाइ हइ नदी कात दउरी लऽके सूप लऽके कतेक सुन्दर लागै छै देखैमे बेजोड़ लागै छै आओर सबसे बढ़िआँ सुबहमे बेजोड़ लागै हइ देखैमे देखबै तऽ कहबै एँ फलनमा आदमी अएलै हँ देखी तऽ बौआ हेइ ओकर कुटुम्ब अएलै कतेक बेजोड़ लागै हइ बढ़िआँ छै पाबनि तेहारमे आबैए चाही आइ तोँ नहि अएबहु पाबनि देखैले हो एतेक बेजोड़ पाबनि होइ छै आबऽ तऽ हमरो गाममे होइ हइ आओर होइ हइ तऽ होइ हइ नैहरोमे कमसे कम देखैके चाही कोइ सासु सासुर गेल मरदने कोइ लेडिज आएल अपन नैहर कथीले पाबनि पूजा बढ़िआँ देखैले कनि मदति करिए माइ बाबूके कोइ गेल ससुर गाम सासुर घुमैले देखैले पाबनि पूजा देखनाइ जरूरी हइ जानलिए बढ़िआँ ईसब देखिऔ देखलाके बाद कहिऔ खूब बढ़िआँ लागै हइ फेर अएतै अगिला साल पाबनिसब फेरो ओहिमे पाबनि तेहारमे आबैत जाइत रहिऔ पाबनिसब देखैत रहिऔ सुनैत रहिऔ कोना कि होइ छै बिहारके अवसरपर कोना कि बेजोड़ धूमसे धूम मनैऔ ठीक हइ अहाँसभकेँ अहाँसभकेँ इएह हम मनाएब पाबनि पूजामे बढ़िआँसे धूमधामसे मनैऔ कोनो चीजके दिक्कत नहि हइ पूजा पाठसे कोनो पाबनि तेहार होइ बढ़िआँसे बढ़िआँ मनैऔ अहाँ आबै छिए बाहरसे कमाके तकराके कहै छिए आइ जाइ छिए पाबनिमे काल्हि कतेक बेजोड़ कपड़ा लत्ता पहनबै देखबै नया नया आदमीके देखबै होइ छै बढ़िआँसे बढ़िआँ ठीक यऽ धन्यवाद